मां जीअं त वॉक कंदो ई रहंदो आहियां चार पंज किलोमीटर कंदो आहियां वरी चार पंज किलोमीटर मां वॉक करे आयुमि त हिकु ॾींहुं मूंखे थोरो चेस्ट पेन थियो साइड में पेन थियो हथ में पेन थियो त मूंखे थोरो डाउट आयो भई गैस वैस जे करे थी वेंदो त मां पोइ त राउंड हणी मथे हली वयुमि वापसि ॿ टे ॾींहं खां पोइ वरी वॉक ते वयुमि त ॿ टे राउंड खां पोइ वरी मूंखे चेस्ट पेन थियो थोरो गले में थियो लेफ्ट हैंड थियो त मूंखे साइड में हिते बैंच हुई उते वेही रहियमि वरी उहा त मां पंहिंजी ॻाल्हि पंहिंजे घर में ॿुधाई न मां चई गैस वैस जो हूंदो वरी जीअं गणपतीअ में मां घर में रखंदा आहियूं त गणपती जे ॾींहं ते थोरो घर में हणु वठ कई मंडप थोरो नंढो ठाहियो हथोड़ी वथोड़ी जो कमु हो थोरो खिचतान कई त उनखां पोइ मूंखे शाम में जीअं वेठुमि त मूंखे वापसि घर में पेन चालू थी वियो पेन चालू थी वियो त मां डॉक्टर खे फ़ोन कयो त डॉक्टर चयो तव्हां ई सी जी कढाए अचो त मां ई सी जी कराए डॉक्टर वटि वयुमि डॉक्टर चई तुंहिंजी त ई सी जी काफ़ी हाए आहे तूं कमु कर टू डी कढाए अचु त मां राति जो वयुमि त टू डी कढाए डॉक्टर खे ॾिनी डॉक्टर चई तोखे अटैक त आयो अथई त तूं हाणे मूंखे हीअ हिकु टेस्ट आहे जंहिंमें डॉक्टर जी हिकु ई सी जी टेस्ट थींदी आहे जंहिंमें नस में बलून विझी चैक कंदा आहिनि किथे छा आहे त उहा बि टेस्ट कराई त हुनमें बि हिकु नाइनटी प्रसेंट नाइनटी नाइन प्रसेंट इअं करे ॿ टे आया ऐं मूंखे डॉक्टर खे ॾेखारियो त उते चई भई तूं भर्ती थी तोखे टिनि जॻहियुनि ते इहो पम्प या त पम्पींग त न थींदे तोखे ऑपरेशन करिणो पवंदो उनखे तोखे नस इएं जेकी स्प्रींग आहिनि उहो विझिणी पवंदे तोखे तुंहिंजी कॾहिं बि तूं प्रो तोखे अथई प्रोब्लम त मां चयो हाणे प्रोब्लम त आहे त मां चयो ठीकु आहे मां डिसीज़न खणी ॿुधायां थो हिकु ॿिनि ॾींहनि में पोइ मां घरु आयुमि पोइ मां विडियो विडियो थोरा सर्वे कया ते इनमें ॾेखारियो वियो भई कुझु माण्हुनि कयो आहे कुझु माण्हुनि न कयो आहे त उन्हनि खे बि उनमें सक्सेस नाहे त हाणे मां आयुर्वेदिक जा इलाज कंदो आहियां ऑपरेशन त मां न करायो ऐं मुंहिंजो काफ़ी ख़र्चो बि अचे पियो त मुंहिंजी बजट बि हेॾी न आहे त उन हिसाबु सां मां थोरो कुझु रखियो भॻवान ते त हाणे मां ॿ महिना ॿ टे महिना थी विया आहिनि त मां हाणे कराई न आहे मुंहिंजी हालति आयुर्वेदिक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आहे बसि उहो ई चवणु चाहियां थो सभिनी खे